नमस्कार सर कह रहे थे हमको यमुना ब्रिज जाना है आप चलेंगे यमुना ब्रिज हम वाराणसी से बोल रहे हैं अच्छा साढ़े छः सौ किलोमीटर दूर तो साढ़े छः छः सौ किलोमीटर की दूर दूर है तो वह आप कितना लेंगे उसका साढ़े छः हज़ार और उसमें डिस्काउंट वगैरह नहीं हमको सि हमको शिगल ही जाना है हमारे साथ कोई है नहीं इसलिए अच्छा तो वह मुझे कल ही जाना है तो आप कल ले जा सकते हैं हमको अच्छा तो किस दिन आप फ्री रहेंगे दो दिन बाद अच्छा दो दिन बाद तो वहाँ पर जाने के लिए मतलब कि वहाँ का जो एरिया है या फिर वहाँ का लोकेशन है वह कैसा है

और तब मतलब दो दिन बाद आप फ्री रहेंगे तो दो दिन बाद आप कब सुबह सुबह शाम या दोपहर शाम की मीटिंग में अच्छा तो आप मैं मतलब वाराणसी से ही बोल रहा हूँ तो आपको वाराणसी ही आना पड़ेगा वाराणसी मतलब वाराणसी से ही मैं मुझे पिक अप करना पड़ेगा फिर वहाँ से लेकर चलिएगा आप मुझको

तो वह तो सर आप आएँगे तो फिर उसके उसके साथ ही मैं जब जाऊँगा तो आपको कर दूँगा ना तो आप अपना डीटेल भेज दीजिएगा मैं आपको कर दूँगा सेंड

चलो ठीक है अपना अपना अकाउंट वगैरह यह सब जिसमें भेजना है उसका नंबर वगैरह इसे भेज दीजिएगा मैं सेंड कर दूँगा

तो आप कभी गए हैं या नहीं यमुना ब्रिज अच्छा हाँ तो मतलब की आपके यहाँ से छः छः सौ किलोमीटर पड़ता है तो वाराणसी से तो और अधिक लगेगा ना ठीक है